औ बेबायदिनो दाथ' स्टुडेन्ड बारायाव बारा बिदि जालांगासिनो दङ ओ दाखोलि बे ल'कडाउन निफ्रायनो बिदि जागासिनो ना सिट बारायनाय मानाय थ' बिदिआवहाय इसे प्रब्लेम जायो कमिउनिकेट खालामनो बारा स्टुडेन्ड फोरखौबो सिनाया बिदि जायो ना औ औ बेबायदिनो सोलिगासिनो दङ गावसोर ओरैहाय फिसाखौहाय बारा गायड खालामा ओमफ्रायहाय उनावहाय टिचार्स फोरनावसो दाय थांसिगोन बादि जायोना औ माबायोना

औ औ बेयो बे ल'क दाउन निफ्रायनो बिदि जागासिनो ना फोरोंबाबो लाया गावसोर गोसो बादि खालामनाय औ बेबादि ना औ औ औ हाबथारा खर'आवनो इसेबो ओमफ्राय माखासेखौथ' बावलाजोबनाय फोरोंबाबो हाबा बेबादि जायो ना औ आरो क्लास आवहायबो बेबायदिनो माखासे मा होनोमोनलाय माइक्र'फन फोर बेबादि होयोबा इसे मोजां जागौ आरो मानो होनोब्ला बेबादि बिदिथ' गोबां बुरजा स्टुडेन्ड आवहाय बेबादि खुगाजों फोरोंनाय बारा मोजां जाहैया आरो खोनाया बेबादि जायो ना ओ खिथु उननिया औ बेबायदिआवनो बिराद प्रब्लेम जायो बेबायदिनो औ औ औ दे दे औ